मां आसे पासे शहरनि में वेंदी आहियां ऐं गांव में बि घणेई दफ़ा वई आहियां गांव में त फ्रैंड्स सां गॾु केॾीमहिल खेत ॾिसणु केॾीमहिल ईअं वेंदी आहियां शहर पासे वारे शहर पासे में इते मां कपिड़नि जी ख़रीदी करणु वई हुयमि मां अहमदाबाद असांजा गुरू साईं सुखराम दास आया हुआ तॾहिं मां उते उन्हनि जो दर्शन करण हाणे ई ॿावीह टेवीह चोवीह दिसंबर में उते हुयमि ऐं सत्संग ॿुधो इलाही मज़ो आयो इनखां पोइ मां राधा स्वामीअ जो सत्संग हुयो उते बि दर्शन करे आयमि पासे में ई हुयो अहमदाबाद में ऐं तंहिंखां पोइ मां ॿियो बि साउथ में बि घुमी आहियां साउथ में बि वई आहियां उते बि उते बि श्री राम जो जेको आहे जिते सीता खे वठी आयो उहो स्थल बि ॾिठो साउथ में आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु उहो सभु मां घुमी आहियां मां इलाही घुमियल आहियां ऐं वेंदा बि आहियूं बार बार वैष्णो देवी बि विया आयूं ऊहो वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में आयल आहे क जम्मू कश्मीर कटरा में वैष्णो देवी में बि विया आहियूं असां घणा अमृतसर बि विया आहियूं ऐं पंजाब में अमृतसर आयल आहे उते बि असां विया आहियूं उते गुरूनि जी दरबार इलाही सोणी सुठी सोन जी दरबार आहे